हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह समारोह बहुत ताम झाम वाला होता है लोग कई प्रकार की रीति रिवाजों का पालन करते हैं जैसे कि सबसे पहले शगुन लड़की वालों की साइड से शगुन भेजना उसके बाद फिर शादी की तारीख निकलती है उसके बाद गणेश पूजन भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है उसके बाद तिलक शादी तिलक की रस्म जो शादी से पहले की जाती है उसके बाद मेहँदी मेहंदी की रस्म की जाती है जिसमें दुल्हा दुलहन को मेहँदी लगाई जाती है उसके बाद हल्दी की रस्म जिसमें दुल्हा दुलहन को हल्दी भी लगाई जाती है उसके बाद संगीत की रस्म जब उनकी शादियों में नाचना गाना होता है उसके बाद सीधा विवाह की रस्म उसके बाद सात फेरे पड़ते हैं वधू की मांग में सिंदूर भराता है गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं और खाना पीना भोजन होता है उसके बाद विदाई की रस्म और भी कई प्रकार के और विवाह इस प्रकार बहुत ताम झाम वाला होता है